گوتم بدھ نگر ضلع میں کافی ایتہاسک چیزیں ہیں جیسے ایتہاسک قلعہ ایتہاسک مندر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں تو اس میں سب کو جانے کی انومتی ہے سب وہاں جا سکتے ہیں کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی بھی پہلا پرویش کر سکتا ہے ایسا ہی ہے جو ریتی رواج تھا یہ پہلے تھا کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے تھے ان کو نہیں جانے دیا جاتا تھا بڑے لوگوں کو جانے دیا جاتا تھا بڑے لوگ وہاں پہ جایا کرتے تھے صرف بڑے لوگوں کو ہی وہاں پہ پہلے مندروں میں قلعوں میں جانے کی انومتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب کوئی بھی وہاں جا سکتا ہے اور جب میں فری ہوتی ہوں تو میں اپنے منورنجن کے لیے مارکیٹ جاتی ہوں یا پھر اور میں مارکیٹ جاتی ہوں یا پھر چھت پہ چلی جاتی ہوں یا پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور مسجد میں جانا مجھے پسند ہے اور مارکیٹ چلے جانے سے بھی من شانت ہو جاتا ہے